میرے جو شہر میں اسپتال وغیرہ ہیں وہ بہت تعداد میں بہت زیادہ كم ہیں جس حساب سے یہاں كے مریض ہوتے ہیں اس حساب سے بہت زیادہ كم ہیں اور جو سامان وغیرہ ہوتے ہیں اسٹیٹساسكوپ تھرما میٹر یہ بھی یہ بھی بہت زیادہ كم ہیں جس كی وجہ سے مجھے یا پھر میرے كوئی بھی ہو وہاں ان لوگ كو باہر شہروں میں جانا پڑتا ہے دكھانا كے لیے اور باہر شہروں میں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ ڈاكٹرس بھی كافی اچھے ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں سامان بھی وہاں پر پورا مل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ اچھے سے ہمیں دیكھ بھال كرتے ہیں لیكن میں چاہتی ہوں كہ جیسا باہر ماحول ہے باہر اچھے سے ہو جاتا ہے میں چاہتی ہوں ویسا ہی میرے شہر میں ہو میرے شہر میں بھی ڈاكٹرس بڑھیں ہاسپٹلس اور بن جائیں میرے شہر میں اور اچھے سے دیكھا بھالی ہو سامان بھی پورا رہے جیسے بہت ساری میشنیں ہوتی ہیں الگ الگ مشینیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑھ جائیں اور ڈاكٹرس وغیرہ بھی بڑھیں اور ہاسپیٹل بھی بڑھنے چاہیے جس كی وجہ سے ہمیں باہر نہ جانا پڑے باہر ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے اس نہ ہو اور ہم اپنے گھر میں ہی اپنی شہر میں ہی اچھے سے ہم اپنا علاج كر سكیں